कोंकणी लँंग्वेज दोन जितली भाशा आसता नोर्थां एक भाशा आसा जाता सावथां एक भाशा आसता नॉर्थान चडशीं मराठी मिक्सचर आसता लॅंग्वेज कोंकणी आनी मराठी मिक्सचर सेंसर आसता ते चडशीं देवानगिरी वयता सालसेट सायडी सावथान चडशीं रोमी रोमी कोंकणी आसता उलोवप जाता कोंकणी देवानगिरी ऍक्सॅंट उणी आसता सावथांत लोक देवणगरी देवणगरी उलोयना पूण रोमी रोमी लॅंग्वेज कोंकणी पास करता एसेंन्स उलय तेजे कोण उलयता कोण उलयता सावता कोण उलयता तो लँंग्वेज आयडेंटीफाय करपा जाता सावथ कोण नर्थाचो कोंकणी चोडशी सावथां उलयत ते लँंग्वेज रोमी सारके रोमी कळटा उलयतचे लोक कळटा लोक शाश्टीचो लोक शाश्टीचो तो कळटा कोंकणी उलयतचेे नोर्था लोक तेंगे एशेंल्लो दुसरे भाशे आसता तेजेर तुका नोर्था कळटा लँंग्वेज डिफरस आसता